नमस्ते कौन जी

बोलिए आपकी आवाज़ रुक रुककर आ रही है विमल कंपनी की साड़ी हाँ हमारे पास है थोड़ी महंगी महंगी की है कैसे कलर चाहिए आपको बताइए हाँ कॉटन कलर नहीं मतलब कॉटन का होता है कॉटन सिल्क मतलब कपड़ा हाँ कपड़ा रहता है ना हाँ लाल साड़ी है हमारे पास वह भी है पैंतीस सौ मान कर चलिए पैंतीस से तीन हज़ार हाँ तो है तो आकर आप देख के ले लीजिए ना अब बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं

नहीं आप आकर देखिए उसके बाद दाम कम होगा अब इतना ज़्यादा तो नहीं बता दिए हैं जो रेट चल रहा है मार्केट में वही बता रहे हैं आप कहीं भी पता करके आइए तब देखना कम बताए हैं कि ज़्यादा बताए हैं कलर का जो जो चाहिए सब हमारे पास है चॉकलेटी है हरा है पीला है लाल है जो भी चाहिए वे सब चाहिए हैं हमारे पास अभी हाँ हाँ बनारसी भी है अभी बनारसी ही चल रहा है बता तो दिए बता तो दिए हैं कलर जो जो है

आइए देखिए पहिले सौ पचास की बात रहेगी कम हो जाएगा हाँ अच्छा ही कलर दे देंगे उसके दिक़्क़त नहीं बहुत सारा माल अभी कल ही आया है और जो कलर चाहिए वह भी कलर मिल जाएगा माल कल ही अभी गाड़ी से दो हज़ार में नहीं हो पाएगा फिर और कुछ बढ़ा दीजिए तब जाहे मान कर चलिए कभी नया नया नया रेट मतलब ब्रांड आया है थोड़ा महंगा है ना दो हज़ार में नहीं हो पाएगा ढाई हज़ार दे दीजिए जहाँ साढ़े तीन हज़ार है ढाई हज़ार दे दो उसमें मैनेज कर लेंगे हम फिर अपना हाँ ठीक है आप आइए उसके बाद देख लीजिएगा चलिए ठीक है हम फोन रख रहें हमारे पास और कस्टमर हैं रख रहे हैं ना नमस्ते